ہمیں ہمارے گاؤں میں بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں جو بہت سائڈ میں ہمارے گاؤں میں ہندو بھی رہتے ہیں مسلم بھائی بھی رہتے ہیں وہ اپنی اپنی روات رواج سے اپنا تہوار مناتے ہیں اس میں جو ہے پہلے پہلے نمبر پہ مسلم جو ہے اپنا عید مناتے عید آتا ہے تو عید مناتے ہیں آرام سے جا کر کے نماز اماز پڑھ کے اس کے بعد کھانا کھا کے عید منا لیتے ہیں بہت بڑھیا سے پھر وہ ہندو بھائی بھی ہیں جو وہ جا کر کے آرام سے دیپاولی ہو گیا چھٹھ ہو گیا درگا پوجا ہو گیا تو یہ ایسے ایسے چند بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری پرب ہیں جو مناتے ہیں تو ہم دیکھیں ہیں بہت ہم دیکھیں ہیں وہاں پہ دیپاولی مناتے ٹیم کہ دیپاولی مناتے ٹیم کی وہ جا کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں آج دیپاولی ہے تو آج بیڈ گھر کو چمکا دیتے پورا صاف کر دیتے ہیں بڑھیا سے صاف کر دیتے ہیں دیپاولی کے دن اور بڑھیا سے صاف کرنے کے بعد اس کے بعد اس پہ نا بڑھیا سے سجایا وجایا جاتا ہے دیپاولی کے دن دیا بھی جلا دیتے ہیں او اس کے بعد پٹاخہ اوٹاخہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ جلاتے ہیں اپنے حساب سے اپنے ریتی رواج کے حساب سے وہ کرتے ہیں اپنا کام پھر اور بھی دیکھے ہیں کہ جیسے چھٹھ مناتے ہیں تو چھٹھ میں بھی جا کر کے وہ اپنا کام کا جس حساب سے چھٹھ منائی جاتی ہے اس حساب سے چھٹھ منا لیتے ہیں ہمارے مسلم بھائی بھی ہیں جو محرم میں بھی محرم بھی مناتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں بقرعید بھی مناتے ہیں عید بھی مناتے ہیں تو عید میں بھی آرام سے جا کر کے صبح میں فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد جا کر کے آرام سے نہا دھونا فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے نماز ختم ہوئی سبھی گلے ملے سلام دعا کیے اور گھر آ جاتے ہیں اور سبھی کو آرام بہت بڑھیا رہتا ہے ان دنوں بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے عید یا بقر عید کے دنوں میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بڑھیا رہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ پھر جہاں بقر عید آ رہی ہے بقر عید میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے تہوار میں آرام سے جہاں نماز اماز پڑھتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں گھر پہ آتے ہیں کھانا پینا بہت بڑھیا ہو جاتا ہے آ پھر اس کے بعد ہندو بھائی بھی ہیں درگا پوجا بھی ہے مورتی اورتی پوجا کرتے ہیں بہت ساری چیجیں ہیں ایسی ایسی جو کرتے ہیں ہندو بھائی سب بھی تو ایسا بہت بڑھیا رکھتا ہے وہ بھی کرتے ہیں اور ہم سب بھی اپنا کرتے رہتے ہیں وہ اپنا دھرم کا اپنا بھی اس کا الگ ریتی رواج ہے وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں ہمارے دھرم کا الگ ریتی رواج ہے ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں تو ان کو دیکھے ہوئے ہیں تو ہم بول رہے ہیں کہ ایسی ایسی کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کرتے ہیں لیکن اتنا ہمیں پا معلوم نہیں ہے معلومات نہیں ہے کہ کیا کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو ایسی باتیں سب بہت ساری بہت ساری باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں اور مو اتنا زیادہ معلومات نہیں ہے جتنا معلومات تھا جو ہم وہ جتنا معلومات تھی جو ہم بول دیا آپ کو کہ اتنا اتنا ایسے ایسے کیا جاتا ہے اب جہاں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے ہیں ہم بھی جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کتنا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو اس حساب سے وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں نہیں کرتے ان کے ان کی کلچر کی بات ہے